नमस्ते तो मैम आप की मिल्क की दुकान है पनीर चाहिए घी चाहिए दूध चाहिए खोवा भी चाहिए कितने तक का मिलेगा पनीर का रेंज बताइए थोड़ा कम नहीं कर सकतीं मुझे पाँच दस किलो चाहिए शादी पड़ी है और दूध भी चाहिए दस बीस लीटर घी भी चाहिए वह भी पाँच दस किलो और दूध एकदम प्योर चाहिए उसमें पानी वानी की मात्रा न हो और मक्खन भी चाहिए मक्खन का रेंज कितना है मुझे छः किलो चाहिए मतलब थोड़ा कम कर दीजिए डिस्काउंट सब चीज़ का दस भी पर्सेन्ट थोड़ा ज़्यादा भी कर दीजिए अच्छा आपकी दुकान कहाँ पर है अच्छा कितना कितना समय लगेगा अच्छा कब खुलता है अच्छा मुझे चौबीस जुलाई को चाहिए मतलब उसके एक दिन पहले हमको एकदम शुद्ध और प्योर समान चाहिए कोई मिलावट न हो उसमें शादी है ना भाई बेइज़्ज़ती नहीं होनी चाहिए

हाँ ताकि बाराती लोग कहें कि हाँ मिठाई बनी थी अच्छा आज छः सात बजे तक आएँगी हाँ ठीक नमस्ते